जेन्ना भुरगें जें आसा तें वर्साचें जाता तेन्ना तेका खुबश्यो चाली रिती ज्यो आसात त्यो आमकां गोंयान पाळटा ते आमकां चोवपा मेळटा तशेंच गोंयान तशें गोंय भायरूय बी ह्यो रिती चाली रिती रिती परंपरा आसात त्यो आमकां आयचे काळार दिश्टी पडटात पयले सुवातेर म्हणल्यार भुरगीं जेन्ना भुरगें जेन्ना वर्साचें जाता तेन्ना ताका खड्डो करपाक करतात तांचीं जी पेरंट्स आसात आवय बापूय जी आसा ती भुरग्याक ताचें केंस काडटात अशी एक चाल आसा मागीर दुसरें म्हणल्यार तांचें जे चली भुरगीं जें आसा ताचें कान तोपतात तांकां शेटी जो भांगर करता तांचे बरें व्हरून ताका कान तोपतात चली भुरग्यांचे आनी ताका कान कानांतलीं भांगराची कानांतली घालतात तशेंच तांकां भांगरूय करतात कांय जो लोक आसा आपल्या पयले भुरग्यां म्हणून पयले वर्सा वर्सा दिसा त्या भुरग्याच्या भांगर घालता कांय कांय आवय बापूय जीं आसा तीं आपल्या भुरग्या खातीर नवे सरपळी वा नवी मास्कोत असले घालतात तशींच एक परंपरा चाल अशी म्हणून पयल्या भुरग्यांक असले तरेचीं भांगरां बी करतात मागीर म्हणटा ते नवे खेळणी हाडून दितात त्या वर्साच्या भुरग्याक तेन्ना ते भुरग्यां वाडटात तशें ताका नवे नवे कपडे नवे खेळणी अश्यो अमके त्या भुरग्यांच्यो खेळणी आसात त्यो दितात वा आपल्या पयली पयले भुरगे आसा ताच्यो खेळणी काडून त्या त्या भुरग्याक दितात अशी ती चाल आसता दुसरें म्हणल्यार जेन्ना भुरगें जें वर्साचें जाता म्हणल्यार तांचें जेवण जें आसा तें बदलता पयलीं वर्सा पयलीं तांकां पातळ स म्हयने आवयच्या दूद आस दितात जाल्यार मागीर तांकां अशें ल्हवू ल्हवू करून जेवण खाण तांचें बदलतात तें म्हणल्यार तांकां शीत लावप शीत भरोवप मागीर तांकां ताका नुस्तें चिकन हे तरेचीं जीं खाणां जें जेवण आसा तें तांकां इंट्रोड्यूस करतात आनी ते तांकां जेवपाक लायतात सो पयली वर्साक असले तरेच्यो चाली रिती आमकां गोंया भितर आनी गोंया भायर बीन पळोवपाक मेळटा तशेंच कांय जे लोक आसात ते तांकां स्विमींग स्विमींग करपाक शिकयतात फस्ट फस्ट भूर फस्ट इयर वर्साचें भुरगें आसा ताका स्विमींग म्हण ताका स्विमींग कळचें मुखार स्विमींग करपाक ताका आदार जावचो म्हणून तांकां स्विमींग पुलान अशें ट्रेनींग आसता तांकां उदकांत पेंवपाक शिकयतात अशे तरेच्यो जायत्यो चालिरिती जे आसात थंय आमकां गोंयांत तशें गोंया भायर वा देशा भायर आमकां पळोवपाक मेळटा